आह आव ट्रेभेल एजेन्टमोन ना आं टिकेट दान्नो नामायदों मोन माबा गुवाहाटी तु एयारप्लेननि डेस्टिनेसन आ जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय आह दिल्ली सिम आव आव डेटखौ आं जुलाइनि सिक्स तारिक आव दानसै जाहैगोन ना जाहैया शर्टेज जागो नामा टाइम आ जाहैगोन ना सिंगेल सिंलेखौनो नायनोसै आव बारा मोजां खोनायाखै थांलाय थांलाय फैलायनि नांगोन आव थांलाय फैलायनि दानखानोसै

आव दे दे आव दे नायलाय थांलाय फैलाय बा आव दे जाहैगोन नों बेखौल' बुकिं खालामना हैदो

हटेल हटेल इनक्लुदिन खालामफादो आव हटेल बिदिनो जानायफोरनि आरो आह न बारा मोजां थ नांला लक्सारि बे फार्स्ट वान स्टार फोरानो जागोन आ आव तु थाउसेन्ड आव दे इनक्लुडेड खालामफादो बेखौबो आव आव

आव जाहै जाहैखासिगो दा बेक हम ख्लाम होमबालाय दे दे एरैनो साननैसो जाहैगोन नालाय सानथाम साननैसो लानसै दे तु डेज बिदिनो आव द जाहैयो थेंक इउ आव